हेलो ही लाल छोला भटूरे वारा हा साईं रामु रामु साईं ॿ ॾींहं अॻु तव्हां मूंखे छोला भटूरा मोकिलिया नी हा हरीश थो ॻाल्हाया हा साॻाई छोला भटूरा ॿ प्लेट मोकिले छॾियो हा साई चटिनी ज़रूर मोकिलिजो हा ऐं पैकिंग ॾाढी सुठी रखिजो ऐं नंढा पकोड़ा हा अधु किलो ऐं हुन सां गॾु ता मूंखे मोकिले छॾिजो दाल पकवान टे प्लेटूं हा साईं ऐं साईं ॿुधो ही तव्हां पंहिंजी जेको स्पेशल मसालो विझंदा आहियो नी हा ज़रूर हूअ ज़रूर विझिजो महिरबानी दादा